हा हा जय द्वारकाधीश हा दादा गाॾी बुक करणी आहे हितो हेॾे हलिणो आहे अक्षरधाम अहमदाबाद गांधी नगर हा असां पंज छह ॼणा आहियूं सुबुहु छहे बजे निकिरिणो आहे हा हितां घरु वटां ई पंहिंजे घरु वटा यारु ॾिठो अथव न पंहिंजो घर त हितां घरु वठो निकिरिणो आहे रामनगर खां जीअं जल्दी वरी राति यो वापसि अची वञूं पोइ घणा हिसाबु किताबु कीअं बिहंदो न जे तॾहिं बि ॻाल्हाइलु हुजे त सुठो न जेको तव्हां चओ त राति जो निकिरणो आ्हे सुबुहु छह बजे पो जीअं वरी पाण राति ताईं वापसि अची वञूं हा ठीकु आहे अची वेंदो हा भले जेको थिए ॿियो छा हाणे वाजिबी वठिजो जय द्वारकाधीश